हमरा नजरिमे बच्चाके लागी जे हइ पेन्टिङ्ग चाहे चित्रकला जे होइ छै से ओकरा करैके लिए जे हइ उमर कमसँ कम तीन बरस होइके चाही एहिलए कि बच्चा जे हइ तीन बरिसके बाद जे हइ किछु किछु लिखैलए स्टार्ट करि दै छै आओर जकरा कारण से जे हइ बच्चाके दिमाग जे होइ छै दीवालमे एन्नै ओन्नै घस घस करै छै किछु देखलक किछु गोल गोल करलक ओकरे हिसाबसँ जे हइ हमरा नजरिमे जे हइ कि तीन बरससँ बच्चाके पेन्टिङ्ग करैके उमर होइके चाही आओर ओहिसँ जे ओकर विकास भी होइ छै बच्चाके टेढ़ा बाकुल जे हइ लाइन उन खिचै छै तऽ ओहिसँ भी ओकर पढ़ै लिखैके भी दिमाग आबि जाइ छै एहि लागी जे हइ हम इएह कहि सकै छी कि से जे हइ बच्चाके उमर जे हइ पेन्टिङ्ग करैलए तीन बरिससँ उपर कमसँ कम होइके चाही आओर ओकरा जे हइ सिखाबैके चाही हमरा नजरिमे इएह बात हइ